हेलो परिवहन एनजीओसँ बोलैहीँ हम गाड़ी ऑडर करले रही कोनसा गाड़ी भेज देलहीँ एकदम खटारा हइ पूरा एकदम पङ्कचर गाड़ी सीट फटल हइ देखी पूरा गाड़ी खराब हइ अइसन गाड़ी हम ऑडर करले पैसा देले पैसावला काम करल करी एकदम बढ़िआँ काम फ्रीमे नहि तोरा ऑडर देले हइ छै देखीँ गाड़ी खराब एकदम सीट फटल हइ पङ्कचर हइ एतेक धीरे धीरे चलतै तऽ फेर हम कइसे हमरा जल्दी जाना हइ कि देखीँ अहाँ एकदम पूरा गाड़ी उड़ी खराब हइ एकदमसँ दिमाग खराब हम पैसा देलऽ पैसावला काम करलऽ करऽ पूरा गाड़ी एकदम खटारा पूरा खटारा एकदम बैठेमे भी नहि हो रहलै हइ बताइ एतना आवाज करै नहि खटर खटर खटर आवाज करि रहलै एकदमसँ अइसन काम हुअए हइ पैसा लेले हइ तऽ पैसावला काम करबिहीँ कि किछुसँ किछु भेज दै अच्छा गाड़ी भेज